हमरा तऽ सभसँ निमन लागै है सूर्योदय आओर सूर्यास्त सूर्योदय गाँवमे सुबेरे छओ बजे हुँ होइ छै आओर उस टाइममे हमनि सभ देखै छियै बहुत नीक लागे है आओर सूर्यास्त शामके सात बजेके पास होइ छै आओर गाँवमे खेत खलियान आओर पोखरिके किनारा बहुत ही मस्त लागै है